आतां आमी बघूंक गेल्यार घरा कडेन कोणाच्याे लायटी नासतल्यो आतां दिव्यांनी कांय सगळे रावंक शकनन दिव्यांच्या पॅट्रॉलान खूब पयशे वयतत आनी म्हटल्यार काळोखान कोणाक लागात कोण दिसनना सारकें खंय चलता कोण खंय बसलो कोण कोणाचे कोणाक पांय दवरतले कोणाक आपाट्टलें खंय कांय तरी काय लागलां तेंकां खंय व्हरतलो हॉस्पिटलान काळोखान काय दिसनना कांय ना आतां बघूंक गेले जाल्यार परत तेंकां आतां घरान कसलीं जेवण बी करपाचां आसलां काळोखान काय करूंक शकानाना तर सकाळच्या काय तां वाटप काडच्या फातरार पडटा तेंकां तां मिक्सर आतां मिक्सर येयले मिक्सरान तेंकां डायरॅक्ट करूंक मेळटा ते फातरार घासा घासा घाशीत आसतत आनी तेच्यान परत प्रॉब्लम जाता एक पूण आतां भुरग्यांचो अभ्यास अभ्यास हो तेंकां सकाळचोच करूचो पडटलो रातचो तेंका मागीर करूंक मेळचोना दुसऱ्यांचे कोणागेर वचोंक जाय दुसऱ्यां सायडी कोणाक गांवान बिवान बी त्यो लायटीच नासतात काय करतले म्हणोन लायटी आसलेलें एक बरें आनी प्लस तेंका टी वी बी कोणाची आहली जाल्यार घरान ती टी वी लावंक मेळटा तेंकां शिकोंक मेळटा ऍक्स्ट्रा आनी परत काळोखान आतां खंय वयपाचां बी आहला कोणूय सोयरो बियरो येयलो तेंकां काळोखान कसां बसयतलो दिव्यान बिव्यान ते एक लायटी आसा लायटीन आनी आमकां खूब फायदे आहत खुबशे लायटी जाल्यार आतां लायट आहा म्हूण मनीस आसोंकच जाय लायटी शिवाय माणसाचो जीवन म्हणजे कांयच ना आनी आतां पळोवंक गेल्यार आतां खंयच रस्त्यार बी चलतलो मदीं गाडी व्हेली येयली गाडी बीडी आंगासून गेयली कोणाक कळटा काय कोण गेलो कोण ना येवंक आतां जनावरां बी येयलीं आतां लायटी ना म्हणल्यार गांवांनी जनावरां येतातच तीं कोण येयलो जनावर कोणाक घेवन गेलो कसां कळटलां कोणाक खंयसून आवाज येयलो खंय वयतलो खंय धांवतल काळोखान कोण पडटा कोण आपाट्टा कांयच कळचांना मागी तेतून तेका दुसरो प्रॉब्लम तो कोण आपटान तेका दुसरा हॉस्पिटलान व्हरचां पडटालां खंय खंयच्या शेतान पडलो खंयचे खंयन खड्डड्यान पडलो तेका लागोंक शकता आनी बघूंक गेले म्हटल्यार आतां फार्मींग फार्मींग आसा फार्मींगेक मोटर लागतात मोटराक इलक्ट्रिसिटी लागतात आतां ए आय टॅक्नॉलॉजी वाडटा आतां मोटर सगळे आतां लायट्र्यो येता लायट जायच पडटा प्लंबींग हें पायपींग पायपी वायरी वायरींग जाय पडटा वायरींग जायना जाल्यार आनी येवचां ना मशीन आसून सोलरान सोलरान आतां सोलरान आमकां हेच्या वाटची लायट गावतली इलॅक्ट्रिसिटी इरिगेशना खातीर खूब काय काय यूझ आसतली शेतान बी आतां लायटी लायले विलेजानय बी लायटी काय जे आहत लायटी दिसतालां काळोखान कोण शेतान कोण येयलो खंयचो जनावरां येयलो खातात आपलीं शेतां बितां जाल्यार रातचां वचांक मेळटा बघूंक मेळटा लायटी पेटोवन मशिनरी आहा आतां मशिनरी सगळं दिवचां आतां मशिनरी आहा जाल्यार म्हणान आतां शेतां बरी वाडटात नाजाल्यार पयलींच्या भशेन आतां कोण बघूंक सोदनना तीं ह्यां बी घेवन कोयते बियते घेवन तशें वचोंक सोदनना सो तेजे खातीर मशिनरीन खूब फायदो जाल्लोलो आसा